हम सुपौल जिलासँ बाजि रहल छी हमर मित्र मातारामकेँ लए कऽ पीएमसीएचमे भर्ती छथि ओतयसँ गाम आबयकेँ लिए चाहै छथि गाम अयबाक छै हुनका सबके अपनेक गाड़ी खाली छै कि नहि छै से अपने बताबियौ आओर गाड़ी खाली छै तऽ हमरा मुजफ्फरपुर दऽ कऽ ओ बान्हपर दए कऽ गाम अयबाक छै अपने अपने कतेक टाका लेबै कतेक पैसा लेबै से अपने हमरा बताबु आओर हम दोस्तकेँ पुछिकऽ अपनेकेँ बताएब या नहि तऽ हम अपन दोस्तक नम्बर अपनेकेँ भेज रहल छी